हैलो हरिओम साईं ॿुधायो हा बिल्कुलु बिल्कुलु सभु अवेलेबिल आहिनि कहिड़ा सामान खपंदव अचो हा हा

कहिड़ियूं हा कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं खपनि ॿुधाईंदा वञो बिल्कुलु न साईं बिल्कुलु न तव्हां खे डिस्काऊंट ॾींदासे अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे सहूलियत ॾींदासे न न न न बिल्कुल पहुचाईंदासे फ्री होम डिलिवरी आहे न साईं फ्री चयो न फ्री फ़ोकट में

बिल्कुलु हा बिल्कुलु तव्हां न न असां मां असां वटि बिल बिल्कुलु असां वटि तमामु असां वटि तमामु सुठो अटो अथव भोपाल जी ए ग्रेड जी कणिक आहे जंहिंजो अटो असां सेल कंदा आहियूं अहिड़ी काई ॻाल्हि कान्हे तव्हां खे वाजिबी अघ ते मिलंदी

पंजे किले ई लॻिभॻि अढाई सौ रुपिया पवंदव जेका मार्केट में हिन वक़्तु साढी टे सौ चार सौ रुपिया वठंदा आहिनि असां अढाई सौ रुपिया वठंदा आहियूं हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु खंडु भाऊ चालीह रुपिया किलो आहे ऐं तमामु सुठी खंडु सॉफ्ट सुठी पैकिंग बिल्कुलु न साईं तव्हां पंज किलो खंडु वठो तव्हां खे साबुण फ्री वीहें रुपिये तव्हां ॿ रुपिया हा हा हा हा राजू होटल आहे न सभु अवेलेबिल आहे बज़ार बज़ार जे अघु खां ॿ रुपिया घटि वठंदव अछा हा

न न साईं तव्हां बिल्कुलु किफ़ाइती अघ में ॾींदासे किफ़ाइती अघ में ॾींदासे तव्हां सामानु वठो अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे ऐं तव्हां खे पेमेंट जी बि सहूलियत ॾींदासे

हा हा न न असां असां असां वटि ॿियूं शयूं बि सुठियूं अथव हा हा ओके न न न अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे न न अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे बिल्कुलु सहूलियत ॾींदासे आहिनि न आहिनि हा हा हा आहिनि हा बिल्कुलु आहिनि जामु आहिनि ठीकु आहे ठीकु आहे अचो अचो वेलकम वेलकम हा हा हा हा

न न अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे न न हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु साईं पक हा हा ठीकु आहे बिल्कुलु बिल्कुलु ओके ओके